ہم نے اللہ کی پاک کتاب قرآن شریف کو پڑھا اس کے معنوں کو سمجھا اس کی تفسیر کو دیکھا تو وہ ایک کتاب ایسی ہے کہ جب اس کو پڑھو اور حضور کا جب ذکر آتا ہے تمام اولیائے کرام کا تب آدمی کو اندر سے جھنجھوڑ دیتا ہے اور بہت سے واقعات ایسے ہیں جن سے اپنے آپ خود بخود آنکھ سے آنسو بہنے لگتے ہیں اگر اس کتاب کو صحیح سے دل سے پڑھ کے اس کے معنوں کو سمجھا جائے تب آدمی خود بخود رونے لگے گا جن سے اس کے جو ہے درد پیدا ہوتا ہے پاک کتاب دنیا میں سب سے بہتر کتاب قرآن شریف ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے وہ سب سے بہتر ہے اس کتاب میں بہت کچھ ایسا ہے جو آپ جب اسے پڑھیں اس کے معنے کو سمجھیں تو آپ کی زندگی کے معنی ہی بدل جاتے ہیں